मोबाइल सॅं जेनाकि बहुत चीज सिखैके मिलै छै निगेटीव भी बहुत कारण छै जेनाकि मोबाइल के लत लागि जाइ छै मोबाइल युज करयके फेर मोबाइल सॅं बहुत चीज हैक जेनाकि हैक हो जाइ छै ककरो अकाउन्ट हैक हो जाइ छै बहुत इधर उधरके चीज छै तऽ ई बहुत खराब भी चीज छै